हमरा सबके सुपौलमे मुख्य पावैनि तिहार छी दिपावली दिपावलीमे हमसभ दस दिन पहिले सऽ घर सबके साफ सफाई करै छी रंग टीप करै छी पूरा बढ़िऑं सँ तकरबाद जेहि दिन दिवाली होइया ताहि सऽ एकदिन पहिले हमसभ दिया जराबै छी ऑंगना सबके नीपै छी दिवाली जेहि दिन रहैया ताहि दिन भगवान भगवती के पूजा पाठ करै छी तकरबाद प्रसाद सबऽ चढ़ाबै छी दिया जराबै छी मोमबत्ती जराबै छी छुरछुरिया सब धियापुता सब फोड़ै बड्ड सुन्दर सऽ सब गोट्टा खुशी मनाबै छी दीपाली दिवाली के आओर तकरबाद हमरा सभ के होइया चोड़चन चोड़चनोमे हमसभ एहिना त्योहार मनाबै छी पकवान पकाबै छी खजूर बनाबै छी पुरुकिया बनाबै छी खजूर गेहूॅं आँटा के चिन्नी शक्कर मिलाकऽ ओकरा बनाके ठोकि कऽ छानि देलहुॅं पुरुकिया के सुज्जी मैदा सुज्जी के भुजि लेलहुॅं भुजला के बाद ओकरा मैदा के सानि दै छियै ओकरा बेल देलहुॅं ओहिमे कऽ दय कऽ भरि देलहुॅं मेढ़ देलहुॅं तहन छानि देलहुॅं दहीके दूध के जमाय के दही बनेलहुॅं ओ हमसभ चोड़चनौमे चढ़ाबै छियै साँझ कऽ जहन भगवान उगै छथिन तखन तऽ ई पावनि हमरासभ कऽ होइए तकरबाद होइए हमरासभ कऽ तिला संक्रांतिमे हमरासभके तिल चाउर चढ़ाबै छी सबेर सकाल नहाबै छी तिल लऽ कऽ नदी मिलैया जाइ के तऽ नदिए मे चैल जाइ छी नहि तऽ कलो पर नहाय लेलहुॅं सबेर सकाल आ तिल लऽ कऽ तकरबाद खिचड़ी बनेलहुॅं कत्तौ दहियो चूड़ा बनाबै छै लाइ बनाबै छै शक्कर के शक्कर शमे चूड़ा भुजि पहिने चूड़ाके भुजि लेलक तखन शक्करके बना लेलक आगि पर चढ़ाके पकाके ओहि मे कऽ दय कऽ लाइ बनेलहुॅं मुरहीके लाइ बनेलहुॅं तिल के लाइ बनेलहुॅं बहुत रंग के लाइ सब बनाके सब धियापुता खेलक भगवान के तिल चाउर लाइ सब चढ़ेलहुॅं पूजा पाठ भेल प्रसाद सब भेल सब खाइ छियै तकरबाद हमरासभके पावनि होइया